ہیلو آپ پی یم کے وی وائی ہیلپ لائن سے بات کر رہے ہیں میں نے فون کیا تھا کہ مجھے پی یم کے وی وائی کے بارے میں جاننا تھا کہ یہ اسکیم کیا ہے اور یہ اس اس کے کتنے پرواگرام ہوتے ہیں سال میں کہاں ہوتے ہیں اس کا رجسٹریشن مجھے کہاں کرانا پڑے گا اور اس میں کیا کیا ڈوکومنٹ لگے گا اس سے مجھے کیا فائدہ ملے گا اس سے مطلب اس میں کیا کیا ہوتا ہے کیا کیا اس میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے اور یہ سال میں کتنی بار ہوتا ہے اور اس کی اس میں جو لوگ آکر کے سیکھاتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں مطلب ان کی کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے اور کئی ساری چیزیں مجھے آپ سے پتہ کرنی تھیں